कोंकणी आमची भास सोंपी भास जावन आसा आमी उलयता आसतना दुसरे भाशेन उलयता आनी बरयता आसतना आमची कोंकणी बरोवप दुसरे भाशेन जाता कोंकणी आमी उलयत आसतना जायत्यो म्हणण्यो जायत्यो ओपारी उजार कोत्ताय आमी जशें सुण्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडीच आनीक दुसरी म्हणल्यार आमी खंयच्याय वेळार आमी एक एक वर्ड यूज कोत्ताय आनी चडसो आमचो वर्ड जाता आवयगे आवयगे आतां आमी जायते शब्द जायते भाशेचे हेतून उपयोग कोताय कित्याक दुखलें जाल्यार आवय गे म्हणटाय कोणू बरो दिसलो जाल्यार आवय गे म्हणटाय कोणांगेर बरें रांदलें जाल्यार आवय गे म्हणटाय अशें करून आमी तें आवय गे म्हण ह्या उतराचो जायते भशेन उपयोग कोताय आमी तेच भाशेन आमची कोंकणी आमी बरयता आसतना आमकां सोंपेंशें दिसता पूण तें वाचता आसतना आमकां मात्शे दुसरे भाशेन फोर्मल लँ फोर्मेलिटीच कररपा पडटाय आनी ते भाशेन आमकां आमचे ते भाशेचो उपयोग कोपा पडटा अचो एकेस साल तें न